हमरा सभके शिक्षाके व्यवस्था अछि लेकिन ओतय नहि अछि एहिसँ दूर बहुत दूर जाय पड़ैत अछि इसकुल कॉलेज करैके स्कूल करैके लेल आओर बहुत दूरमे अछि इसकुल सभ ईसभके व्यवस्था नहि अछि हमरा सभके गाँवमे आओर स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्यक बहुत बहुत दिक्कत भऽ जाइत अछि बहुत दूर जाकऽ कोनो क्लिनिक मिलैत अछि ओहिठाम जाकऽ दवाइ मिलैत अछि के बहुत दिक्कत होइत अछि हमरा सभके स्वास्थ्य चिकित्सामे बहुत दिक्कत होइत अछि एहि दुआरे